मां हिकु दफ़े पंहिंजे दोस्तन सां गॾ पूर्णागिरी ट्रिप ते वयो हुउम तॾीं मां बाइक सां पेरी दफ़े ग्रुप सां गॾु वयो हुउमि कोई प्लानिंग न कई हुई लेकिन ग्रुप त हिक तरीक़े सां उहो ई ग्रुप वारो सिस्टम थी वियो हुन खां पोइ हुन जी तयारी बि असां हीअं ई दोस्त सभ पाण में वेही करे ॻाल्हायूं पिया ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूड ठहियो की भई हलो दर्शन बि करे अचूं औरि हिनई बहाने छोजो असां लखनऊ रहूं लखनऊ सां इलाही वॾो डिस्टेंस कोन्हे त पहली यात्रा हुई त शॉट यात्रा असां चूस कई औरि हुन में वरी हुन खे प्लैन करे करे निकितासीं बाक़ी कोई अहिड़ो विशेष हुन जी असांजी अलॻि सां प्लानिंग न हुई की असांखे बाइक जी ट्रिप करणी हुई बसि इहो ठहंदे ठहंदे ठही वियो उहो ई एक्सपीरिएंस ॿुधायांव थो बाक़ी त ॾिसो हिकु दफ़े थियण खां पोइ हाणे उन जे लाइ जीअं इंट्रेस्ट थी वियो आहे हुन में मज़ो अचणु लॻो आहे त हाणे कोशिश कंदा आहियूं कीअं बि करे करे पंहिंजे टाइम खे मैनेज करे या काॾे कोई छुटियूं मिली वेंदियूं आहिनि अटैच ॿ टे ॾींहं जी जंहिंमें भई ट्रिप करे अचूं त वरी घर ते रेस्ट बि करे सघूं छो जो टू वीलर बाइक जी ट्रिप खां जॾहिं थी करे घरु ईंदा आहियूं त थोरी थकावट त थींदी आहे त उहा छा आहे अपडेट जे लाइ ईअं कंदा आहियूं